हँ हेलयमे हमरानके हुयै छै की न हुयै छै योगा ऊगा हुयै छै अच्छा हुयै छै हमरानके हाथ पएर भी सिखय होय छै हमरानके देखऽ जादातर त हमरानके गाँवेमे सिखलियै हेलयके लिए हमरानके बगलमे नदी छै ओकरामे छै की हाथ पएर देह हाथ पूरा फ्री भऽ जाइत छै आ हेलयके लिए बहुत अच्छा होइत छै फिटनेस भी ओहिमे अच्छा रहैत छै एहनो बात नहि छै की सिर्फ हेलयके लिए हाथ पएर अगर चलैत छै तऽ भाइ हाथ पएर अगर चलतय तऽ तोरो ऑब्यसली छै शरीर भी थोड़ा इनक्रीज करतय ओहिमे एकतरहसँ योगा भी हो जाइत छै हेलयके लिए ठीक न हेलना भी चाही आओर सीखना भी चाही हेलयके लिए सभेके सीखना चाही अगर हमरानके बाढ़ ऊढ़ अगर आबी जेतय तऽ ओकरा लिअ कोइ दिक्कत नहि छै जे हेलयलऽ जानैत छै ओ हेलीकऽ निकली जेतय आओर अच्छा जगह पर चल जेतय जे हेलयलऽ नहि जानैत छै तऽ ओ केना जानतय ओकरा लिए हमरा एकतरहसँ योगा भी हो जाइत छै आ हालाँकि हमरानकऽ रोजके रोज हेलयलऽ सीखना चाही हेलयलऽ जाना चाही नदीमे ओकरा सङ्गे योगा भी कम्पलीट होइत छै आओर हमरा शरीरके फिटनेस भी अच्छा रहैत छै